हॅलो नमस्कार हांव राजपूत मिक्सी कंपनिंतल्यान उलयतां तुमी तुमचो मिक्सर मोडलो म्हणून आमकां एक कंप्लेन केल्ली हय तुमचें नांव विश्वप्रताप पावर न्ही तुमी जी कंप्लेन केल्या ती कितें अशी आशिल्ली तुमकां कित प्रोबल्म आशिल्लो

बरें सो तुमकां आतां आमी मिक्सर रिप्लेस करूंन दिवपाचे हाजे तयारेन आसात सो तुमचो जो प्रोडक्ट आसा तो आमचो एक ये जो आसा कर्मचारी जो आसा तो तुमच्या दारान येतलो तुमी जस्ट तांकां तो मिक्सर दाखयात आनी तो तुमकां तुमचें वॉरंटी कार्ड मागयतलो म्हाका सागांत तुमी मिक्सर बाय करतना खंयच्या वाठारांतल्यान हो मिक्सर घेतलो वा खंयच्या शॉपानसान हो मिक्सर घेतलेलो बरें तुमकां त्या दुकानदारान वॉरंटी कार्ड बी बरोवन दिल्ले हय ताजेर म्हाका दिसतां एका वर्साची वॉरंटी आसा सो ताज्या खातीर तुमचें पंदरा दिसूच पंदरा दिसानूच हो मोडिल्ल्या कारणान आमी तुमकां एक नवो न्यू ब्रँड प्लस ताज्या बरोबर एक चटणीचे आयदन आनी ज्यूसर जो आसा तुमकां आमी फ्रि दितलें कारण तुमकां आमच्या ह्या प्रोडक्टा खातीर खूब त्रास घेवचें पडलें अविश्वास जाणवचो न्ही म्हण आमी तुमकां तर ताजेर हो प्रोडक्ट मुफ्त दिवपाचे आसात तशें जावपाक मेळचें ना सर कारण आमचो मनीस तुमच्या दारान येतलो तो प्रोडक्ट चॅक करपाक सो तो प्रोडक्ट चॅक जाल्या उपरांत ताका कनफर्म जातले की खऱ्यांनीच तो जेनवन प्रोबल्म आसा आनी मोडलां म्हणून सो तो तो कलेक्ट करतलो आनी विदिन फायव डेज ज्या दिसांक तो कलेक्ट करतां थंयच्यान पांच दिसां उपरांत तुमकां नवीन प्रोडक्ट आनी ताज्या बरोबर गिफ्ट हँपरय तुमकां मेळटलें बरें सर तुमकां आमी पयशें रिफंड करतात फक्त तुमचें खातें क्रमांक आनी तुमचो मोबायल नंबर आमकां तुमी मेसेज करात सो आमी तुमकां पयशें ट्रान्सफर करतलें बरें सर थॅक्यू